नै ओरैनो दङ मोजां मोजां बेनोथ' जादों जोंहा बे कभिद नाइनटिनखौ लानानैनो नै गथ'फोरखौ बन्द' स्कुलखौ बन्द' होनांगौ ना मानांगौ बेखौनो सानगासिनो

औ

जोंनाबो बेखौनो डिसकास खालामलायगासिनो दङ सोलोंनो हायो औ

खोनाबाय खोनायाखै रालायखोना माखोमोन टाइमआ जाखोना माखोमोनथाय

दे होमबा हो औ